ہیلو ہاں ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے بچے کو دکھانا تھا تو وہ میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے ہاں تو مطلب اس کو اس کو سب سے پہلے اس کو سب سے پہلے پیٹ درد شروع ہوا پیٹ درد شروع ہونے کے بعد وہ پلٹیاں کرنے لگا صبح سے لگاتار وہ پلٹیاں کر رہا ہے کئی بار چار پانچ بار کیا ہے یہ پیٹ درد رات سے شروع ہوا ہے صبح کے ٹائم وہی چار بجے کے قریب ہاں اس کے بعد ہاں پلٹی بھی کر رہا ہے اس کے بعد پلٹی شروع ہو گئی پلٹی کیا ہے دن بھر اس کے بعد پھر شام میں فیور بھی آنا شروع ہو گیا ہے ہاں ہاں رات میں وہ تو ہلکا پھلکا کھایا تھا وہی چاول دال وغیرہ لیکن کوئی زیادہ ویسی چیز نہیں تھی ہو سکتا ہے کہ باہر کی کچھ کھا لیا ہو ہاں جی جی ہاں اچھ نہیں فیور مطلب دوا دیا تھا میں نے وہ ایک ٹی نائنٹی ایٹھ ڈی ایس دیا تھا اس سے فیور اتر جاتا ہے پھر فیور چڑھ جاتا ہے جی اچھا اچھا اچھا اگر مطلب آرام اگر آرام نہیں ہوا تو پھر کل پھر کل آپ کو دکھا دیں گے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک اچھا ناریل پانی وغیرہ دے سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھا اس کو سردی وغیرہ نہیں ہے تو ایسے کوئی دقت تو ہوگی نہیں ٹھیک ہے تو آپ دوائی دوائی بھیج دیجئے

اوکے تھینک یو